आंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पदआ दंफां बेफोरबायदिखौल' नुनो मोनो बेनि अनगा बारा मिथिंगायारि सम्पदफोर आंनि ओनसोलाव मोननाय जाया दंफांफोरजों जोङो मोनसे न' लुनो हायो खिरखि बानायनो हायो बेफोरनो आंनि ओनसोलनि मिथिंगायारि सम्पद